नमस्ते हाँ मैंने एक कैब बुक करी है हाँ तो मुझे हाँ पाँच किलोमीटर दूर तक जाना है हाँ तो मुझे जवाहर नगर जाना है आप कितने समय के लिए आ रहे हैं अच्छा हाँ बस मुझे थोड़ा जल्दी जाना है और मुझे अभी दो घन दो मिनट में पहुँचना है आप थोड़ा जल्दी आ जाइए अच्छा पाँच मिनट में आ रहे हैं अच्छा ठीक है धन्यवाद